ہاں ہیلو ہاں پاور ہاؤس سے بات ہو رہی ہے لائٹ مین سے ہاں سر ہم بول رہے تھے آدھا گھنٹہ سے ہم کھانا چڑھے ہوئے چڑھائے ہوئے ہیں اور مہمان لوگ بھی ہے اچانک لائٹ کٹ گیا ہے اب کھانا بنانے میں دقت اور پریشانی آ رہی ہے تو ایسی تھوڑی ہوتا ہے سر مہمان ہے آپ اچانک لائٹ لیں گے یہ کوئی جو بات ہوئی ہاں تو سر ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں نا لائٹ کتنی دیر میں آئے گی ایک گھنٹہ لگے جائے گا سر پھر تو بہت اس کو فریج وریج میں رکھنا ہے اس کے لیے بھی تو لائٹ چاہیے سر کہیں فولٹ ہے سر ہاں فولٹ ہے آج ٹھیک ہے سر جو دیکھ لیجیے لائٹ تھوڑی جلدی کوشش کیجیے لائٹ دینے کے لیے جی سر جی سر ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں مہمان وہمان ہے پریشان ہو رہا ہے گرمی بھی بہت ہے اوپر سے کھانا بھی نہیں بنا ہے ابھی ٹھیک ہے سر ہم کرتے ہیں ہم اب تو اب کیا کر سکتے موم بتی یا چولہے پہ یا جلا کے ہم کو بنانا ہوگا کھانا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لائٹ جلدی دے دیجیے سر لائٹ کٹی ہوئی ہے آدھے گھنٹے سے کھانا نہیں بنا مہمان وہمان بیٹھا ہوا ہے سب اچھا سر اچھا ٹھیک ہے چولہے پہ بنائیں گے اب کھانا موم بتی لیکن لائٹ جلدی دیجیے سر ٹھیک ہے سر لائٹ جلدی دیجیے ٹارچ ورچ ہے میرے پاس دیکھتے ہیں استعمال ہو